देखियौ हम बिहारक जाहि क्षेत्रमे रहि रहल छी मिथिलाके नगरीमे गाम हमर वर्त्तमानमे महिषी तात्कालीन समय माहिष्मति नगरी जखन मण्डन मिश्र आओर शङ्कराचार्यके शास्त्रार्थ जाहि धरतीपर भेल छनि जाहिठाम जाहि धरतीपर वचिस्ता आराधिता उग्रतारा विराजमान छथिन ओहिठाम हमर जन्म भेल यए ई हमर सौभग्य यए एहि क्षेत्रमे एहन एहन व्यञ्जन हमरासभकेँ भेटैए भोजन करैत छी चाहे ओ लिट्टी चोखा होइ डोकाके तरकारी होइ तिलकोरक पातक तरुआ होइ ईसभ तऽ बुझू जे भेटते यए लेकिन एकर साथ साथ हमरा सभकेँ माछ पान मखान एहि धरतीपर प्राप्त यए जे स्वर्गके देवतोकेँ नहि प्राप्त छनि स्वर्गके देवतो कहैत छथिन जे ओहि धरतीपर हमर जन्म होइतिहे एहि तीनो सङ्गमक एक साथ हमरा दर्शन होइतिहे भोग करितहुँ आओर स्वर्गक आनन्द उठबितहुँ ई माछ पान मखानक हम बीचमे हमरासभकेँ रहि रहल छी आओर हमेशा एकर उपभोग करैत छी प्राप्त करैत छी